اپنی کمیونٹی سے باہر سفر کرنا ایک دلچسپ اور تعلیمی تجربہ ہو سکتا ہے اس طرح کے سفر میں آپ کو نئی جگہ مختلف لوگ اور الگ تہذیبوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سفر انسان کو زیادہ براڈ مائنڈیڈ اور ٹالرینٹ بناتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو مختلف نظریات اور زندگی کی تاریکی دیکھنے کا موقع ملتا ہے سفر کرتے وقت کچھ لوگوں کو امتیازی سلوک یا تعصب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے یہ تجربہ ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتا ہے اور اس پر مختلف فیکٹرز اثر ڈالٹے ہیں جیسے آپ کا رنگ مذہب زبان یا پہچان امتیازی سلوک کا سامنا کرتے وقت حوصلہ اور صبر رکھنا ضروری ہوتا ہے